मध्य प्रदेश में कला और शिल्प नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जिसमें उप्यो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जिसमें डिजिटल मीडिया द्वारा थ्री डी पेंटिंग बनाते हैं सबसे पहले कम्प्यूटर में थ्री डी पेंटिंग बनाते हैं जिसके उसके बाद फिर हम डिजाइन फिक्स हो जाने के बाद उसके बाद मशीनों द्वारा वस्तु वस्त्र ओ भी कई चीजों पर हम डिजाइन छाप देते हैं उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर हम मार्केटिंग करते हैं उसके बाद टेक्नोलॉजी द्वारा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसके बाद ही हम डिजिटल पेंटिंग करते हैं जिससे हम वस्तु और जो वस्त्र पर डिजाइन छापतें मशीनों द्वारा उ उसको हम पूरा फिक्स कर के कम्प्लीट कर के उसके बाद हम मार्केटिंग में लाते हैं जिससे वह बिकने बिक जाते हैं